हेलौ नों पियालि दा औ आं आलिसा मुसाहारि आं बड'लेन्ड बुब्लिनिफ्राय बुंदों ओम नोंनाव माबा मोनसे सोंनो नागिरदों आं नों बेंटल दन बस्क' स्कुलनि प्रिनसिपाल दा औ नोंसिनि स्कुला माबादि सोलिगासिनो दं आं बेखौनो सोंदोंमोन औ

औ दासान्दै स्टुदेन्टफ्रा साबैसे जानानै दं

ओम

स्टुदेन्टफ्रा सानफ्रोमबो क्लासाव थाङो नामा

औ औ ओम औ ओम बिदिनो नोंसिनि स्कुलफ्राव माबादि थासारिफ्रा बिदिनो लाइक गेलेनाय मानायफ्रा

अ दाथ' गैथ'ला बेखौनो सोंहरनो सानदोंमोन आं मानो होनमोनलाय बड'लेन्ड बुब्लिनिफ्राय रिपरटार जानानै औ बेनोसै दे होमब्ला औ